महिषीमे स्वास्थ्य केन्द्र जे अइ हॉस्पिटल ओहिमे मतलब दबाइसभ जे दैत छै ठीके ठाक दैत छै ठीक भऽ जाइत छै बहुत सस्ता दबाइ दैत छै बहुत बढ़िआँ मुफ्तमे दऽ रहल छै बढ़िआँ डॉक्टरो छै अपन देखभाल करैत छै जब मतलब जब कोनो इमर्जेन्सी होइत छै तत्काल तऽ हम एम्बुलेंसोकेँ फोन करि कऽ बोला सकैत छियै जेना ककरो प्रसवे भए रहल छै पीड़ा होय रहल छै तऽ अहाँ एम्बुलेंस फोन करियौ तऽ अहाँके आबि जायत एम्बुलेंससँ लए कऽ हॉस्पिटल अहाँकेँ पहुँचा देत आ बढ़िआँ देखभाल करि रहल छै सभकिछुके सुविधा छै जेना आङ्गनबाड़ियेवला जे टीकाकरण होइत छै बच्चासभकेँ सुइ पड़ैत छै से सभ सभ सुविधा ओहिमे छै आओर सरकारीमे आओर जे जेना दबाइए लेनाइ छै जे दबाइ छै हॉस्पिटलमे ओ दबाइ मुफ्तमे दए रहल छै आ मुफ्तमे इलाजो करि रहल छै अगर बाहरी दबाइ लेने छै बाहरियो दबाइ डॉक्टर लिख दैत छै बाहरियो दबाइ अहाँ लए सकैत छियै लेकिन हॉस्पिटलोमे ठीके ठाक दए रहल छै ठीके ठाक इलाज चलि रहल छै